हाँ जी मेरी बात कृष्ण वेडिंग प्लानर से हो रही है हाँ तो मैम यह बोल रही थी मैं मेरी अगले महीने उन्तीष तारीख को शादी है हाँ हाँ नवम्बर में उनतीस तारीख को शादी है तो हमने सोचा कि आपसे थोड़ा सजेशन ले लें कि क्या डेस्टिनेशन होनी चाहिए कैसे सजावट होनी चाहिए तो आप क्या मुझे बता देंगे हाँ हाँ भोपाल के यही रंजीत होटल से कर रहे हैं शादी

ऐसा है कि अपने आप छब्बीस सताईस अठाईस हाँ अपने यह है तेईस तारीख से फंक्शन है तेईस तारीख को एक फंक्शन है उस दिन इंगेजमेंट है उसके बाद से डायरेक्ट फंक्शन स्टार्ट होंगे छब्बीस से सताइस अठाईस को चलेंगे हल्दी मेहंदी संगीत तीन दिन और उन्तीस को फेरे हैं फेरे हैं और उसी दिन रिसेप्शन भी है अच्छा

हाँ हाँ ठीक है तो आप कब मिलेंगे अपने ऑफिस में मुझे अच्छा ठीक है ठीक है मैं तीन दिन बाद आपसे मिलने आ जाऊंगी ठीक है ठीक ठीक ठीक हाँ हाँ वेलकम